गरज आस् म्हण कांय दीस पयली हांवें ऑनलायन हातोडी ऑर्डर केली पयली म्हणल्यार ती येवपाक खूब वेळ लागलो दुसरी म्हणल्यार जी सायज हांवें ऑर्डर केल्ली ताची परस खुबूच ल्हान आकाराची मेळ्ळी आनी ताचो दांडोय मोडिल्लो आशिल्लो हांव मुद्दम लोकांक सांगपाक सोदता ह्या कम्पनिची हातोडी तुमी घेवची न्ही